हेलो भैया आप कहाँ हैं आपका केप बुक किए थे ग्यारह बजे आप बारह बज गया अब मत आइएगा अब हम लोग दूसरे गाड़ी से जा रहे हैं हम लोगों को देरी हो रहा है ना जहाँ जाना है वहाँ भी तो पहुँचना है आपके भरोसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा आप रहने दीजिए आप मत आइए हम दूसरी गाड़ी कर लिए हम जा रहे हैं हाँ आपको खुद अ टाइम को ओ सोचना चाहिए कि हाँ हम इतने समय का टाइम दिए हैं त इतने समय आओ दस पाँच मिनट देरी करना चाहिए एक एक दो दो घंटा आप देरी करोगे कैसे काम चलेगा किसी को ज़रूरी काम होगा तो क्या करेगा आपके भरोसे बैठे रहेंगे हम नहीं बैठने वाले हम जा रहे दूसरी गाड़ी से आप देख लो अपना जो देखना है हाँ ऐसा किसी के साथ मत करना नहीं जो गाड़ी चल रहा है वह भी बंद हो जाएगा आपका रह जाओगे बिन पैसे के बिन गाड़ी के ऐसे ही नहीं अब आने की ज़रूरत नहीं है हम लोग जा रहे हैं दूसरी गाड़ी से अब हम लोग टाइम से हो गया अब हम लोगों को जाना है पहुँचना है वहाँ की आपके भरोसे ऐसे ही बैठे हैं